मेरे जीवन की सबसे एक एक सबसे बड़ी चुनौती आई थी और मैंने उसको मेरी एक प्रिंसिपल की मदद से मैंने उस उस चुनौती को पार किया था हमारे बोर्ड के बोर्ड के फारम भरवाए जा रहे थे और उसमे मैं बहुत लेट हो गई थी मैं लेट इस इस प्रकार हुई थी जब हमारे फारम भरवाए जा रहे थे तो हमें उसकी एक निश्चित तारीख दी गई थी और हमें फारम भर फारम को वापस करने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया गया था तो उसमें उस फारम में हमें फ़ोटो खींच फ़ोटो हमा हमारी फ़ोटो खिंचवा कर लगवानी थी और उस फ़ोटो खिचवाने में मैंने बहुत आलस किया और उस काम को आगे टालती गई जिस प्रकार मैं उस फारम को जमा करवाने के लिए लेट हो गई जिस दिन हम जिस दिन हमा मेरी फ़ोटो खिंचवाई वह दिन हमारे निश्चित तारीख का एक दिन एक दिन पहले मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी और फ़ोटो खिचने के बाद उस फ़ोटो को मेरे को वापस प्रिंट करवाने में और हमारे जिन जिन जिस व्यक्ति से मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी उन्हें देने में भी एक समय एक एक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा समय लगा और जो मेरी फॉर्म भरवाने की जो एक निश्चित तारीख थी वह निकल चुकी थी और उस फॉर्म को भरवाने में भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और जिस दिन हमें फारम भरवाना था मैं उसके तीन दिन बाद मेरी टीचर के पास गई थी और उन्होंने हमें बोला कि आपको अब यह फारम अपनी प्रिंसिपल को देना पड़ेगा और जब मैं हमारी प्रिंसिपल के पास गई तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की उन्होंने वहाँ बोर्ड के वहाँ से वहाँ के लोगों से बात की की मेरा फार्म जमा कर दिया जाए उन्हें उन्हें भी बहुत मुश्किल हुई इस फार्म को आगे जमा करने की लेकिन उन्होंने इस उन्होंने फिर मुझे बहुत डाँटा भी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको एक निश्चित तारीख पर निश्चित तारीख से पहले पहले काम करने की आदत होनी चाहिए उस दिन मेरी यह वह उस दिन की वह जो मेरी चुनौती थी वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी जिसको मैंने मेरी प्रिंसिपल के सिखाए गए कुछ कुछ मूल्यों से मैंने इसको पार किया था और और वह दिन मेरे लिए बहुत यादगार है क्योंकि उस दिन मैं मेरी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी परेशानी से बच गई थी